हुन सां मां ईअं ॼाणणु चाहियां थो त मां हिकु सोलो ट्रिप जी योजना करे रहियो आहियां न मूंखे मुंहिंजी पसंदीदा सीट जी मौजूदगी आहे या न हूअ मूंखे चैक करिणो मूंखे हालांकि वञणो आहे ए सी कोच में त हुन में मुंहिंजी पसंदीदा सीटूं जी मौजूदगी आहे कि न उहो ॼाणणु हुओ ऐं हूअ मौजूदगी जाम कीअं ॼाणे सघां थो उहो हुन जो मूंखे तव्हां अगरि गाइड कंदा त तव्हां जो सुगर पैदा कंदसि